समाज हमरा गाँवमे जे जेना छै समाज समाजमे बहुत तरहके चीज होइ छै नीको होइ छै तब खराबो होइ छै तऽ खराबो होइ छै तऽ हम जे लेख लिखै छियै हम ओहि लेखमे लिखै लए चाहै छियै ताकि हम ई चीज लिखी से ई चीजके आब आगे नहि बढ़ायल जेतै एहिठाम रोकि देल जेतै आओर नीक चीज जे छै ओकरा आगू बढ़ायल जेतै आओर आदमीकेँ कहल जेतै से ई चीज तू कर से ई चीज नीक छियै ई चीज कर ई चीज नीक छियै आओर खराब चीज जे छै एहिठाम लिखके खतम कयल जेतै से ई चीजके आगे नहि बढ़ायल जेतै जे चीज छै बढ़िऑं ओहि टा चीज आगे बढ़ायल जेतै आओर दोसरोकेँ कहतै ई चीज कर ई चीज बोल एना कर ओना कर खराब चीज ककरो नहि बतायल जेतै खराब चीजसँ नुकसान होइ छै आओर बढ़िऑं चीज बतेतै तऽ कहतै हँ आदमी हमरा ई चीज बतेलकै एहि रास्ता पर चलबै ई आदमी बहुत नीक छै हमरा बढ़िऑं चीज बतेलकै अगर खराब चीज बताए देतै तऽ कहतै कि आदमी कते खराब छै से अपनो खराब छै आ हमरो बनाए देलकै तऽ ओहिके वजह से हमरा सही रस्ता पर जेनाइ छै आओर सही बतेनाय छै सब कऽ आओर खराब चीज जे छै हमरा ओहीठाम दफनाए देनाय छै हमरा ओकरा आगू लए जेनाय नहि छै